نو لاکھ ننانوے ہزار نو سو ننانوے نو لاکھ ننانوے ہزار نو سو اٹھانوے نو لاکھ ننانوے ہزار نو سو ستانوے نو لاکھ ننانوے ہزار نو سو چھیانوے نو لاکھ ننانوے ہزار نو سو پچانوے